मां योगा करण में घट में घटि पंजेतालीह मिंटनि खां सठि मिंटनि ताईं मां योगा कंदो आहियां उन में सभु तरह जा योगा मां करे वठंदो आहियां जेतिरो जेतिरो मुंहिंजे शरीर जे लाइ ज़रूरी हूंदा आहिनि ऐं घणो करे ईअ योगा जेके आहे मां पंहिंजे ड्रॉइंग रूम में हॉल में या कॾहिं हुते जॻहि न हुजे महिमान हुजनि या छा हुजे त पंहिंजे रूम में कंदो आहियां जेतिरो थी सघे छो जो उन योगा में छा आहे थोरो हसीअ वारो ज़ोर सां खिलणो पवंदो आहे हा हा हा हा करिणो पवंदो आहे ऐं आवाज़ बि करिणा पवंदा आहिनि ओम जा उचार बि करिणा पवंदा आहिनि त जीअं उहे ॿाहिरि कंहिंखे डिस्टर्ब न कनि त इन करे जेतिरो थी सघे ॾिसंदो आहियां उन्हनि खे उहो कयां हो ऑक्सीजन जे लाइ दरी बि खोले रखंदो आहियां जीअं ऑक्सीजन बि मिलंदी रहे ऐं मुंहिंजा योगा बि शांतिअ सां बिना कंहिंखे तकलीफ़ ॾियण जे थियनि